میری پسندیدہ کتاب خاتون مشرق ہے جو ایک بہترین کتابوں میں سے ہے جو کہ دہلی سے شائع ہوتی تھی موجودہ دور میں بند ہو چکی ہے خاتون مشرخ میں اقوال زریں ہوا کرتی تھی ہندوستان کے مختلف پکوان کا طریقہ مہندی ڈیزائن قصے کہانیاں ہوا کرتے تھے جیسے گھر گھر کی ہر ایک افراد پڑھا کرتے تھے